जय मिथिला जय मैथिली आइसं दू महीना पहिने हमहूँ दस टा फूल लगेलहुँ जे फूल एखन तक ठीक छै ओहि फूलमे कोनो तरहके नहि कीड़ा लगलै हेँ नहि कोनो तरहके किआक तऽ ओकर सावधानी जे छै हम अहाँ बनाए कऽ रखबै तऽ ओहिमे कीड़ा नहि लगतै ओहि तरहके फूलमे किछु दिन ज्यादा तक एकबेर फूल दै छै दुबारा झड़ि जाइ छै तऽ ओकरा सभसँ पहिने माटि गोबरके दुनूकेँ मिक्स कए कऽ पहिने ओकरा हल्कापन माटिकेँ ढीलापन कए कऽ ताहिके बादमे फूलके रोपियौ आ ओहि फूलके रोपलाके बादमे सुबह शाम हमरा अहाँकेँ पानि सेहो दियौ आ ओकरा छाँहमे जहाँ तक होइ कोशिश करियौ जे छाँहमे रोपबै तऽ आओर बढ़िआँ रहै छै धूपमे ओतेक नहि ओ सुखाइए जाइ छै या तऽ कीड़ाके भाग ज्यादा लागि जाइ छै तखन किछ छाँहो रहय किछ धूपो रहय ओहन जगहपर मे ओहि फूलकेँ लगाउ हमहूँ लगेने छी आ ओकर फूलके जे छै अहाँकेँ गुलाब भेलै गुलदाउदी भेलै सीजन बाइ सीजन आबै छै हर चीजके गुलाब अहाँके बारहो मास छत्तीसो दिन फुलाइत रहै छै गुलदाउदीके अहाँकेँ आबै छै सालमे एकबेर गेन्दा उएह भेल सिंहार भेल कमलके फूल भेल स्थल कमल भेल अपराजिता भेल एहि फूलसभके लगेलाके बादमे जाहि जगहपर रहै छै लागल रहै छै ने केओ गेबो केलथि केओ भी कहलथि मनमे आहा ई फूल कतेक सुन्दर छै कतेक सुगन्धित छै तऽ ओ फूल लगबै सँ कहीँ सुगन्धित हम अहाँ अपने यानिकि पाबै छी तखने यानिकि ओ फूलकेँ तोड़ि कऽ कोनो जगह परमे या भगवानेकेँ चढ़ेलियनि या कोनो मालेके हारके रूपमे कतहु यानि जाइ छै तऽ फूलके बहुत अहाँके यानिकि जे लगेनिहारकेँ छनि हुनका बहुत ओ उपकार होइ छै फूल लगेलासँ झाड़ लगेलासँ ई हम अहाँ एगो एहन यानिकि काज कए कऽ धरतीपर सँ जेबै जे ई छायाके रूपमे हमरा अहाँके काल्हिके डेटमे समयके अन्त होइ छै ने तऽ ई छायाके रूपमे हमरा अहाँके ओहूठाम राखल रहतै आ एहूठाम सुगन्धित पाबै छियै तैँ जतेकसँ जतेक हुए से अपना झाड़मे फूल रहय बगीचा रहय जे भी किछो छै ओकरा लगबैसँ पहिने ओकरा सुरक्षित कोन तरहसँ लगतै कोनो तरहके कीटाणु नहि होय कोनो तरहके अहाँकेँ कीड़ा नहि पकड़ै ओकर दवाइ आबै छै समय समयपर मे दवाइ दियौ आ ओ झाड़केँ सुन्दर बगीचाके तरह लगबियौ किआक तऽ ई हमर अहाँके मिथिलाञ्चलके सभसँ पहिला परम्परा छियै फूल जे भगवान भगवतीकेँ चढ़ैत छनि आ हमरो अहाँके मोन आनन्दित रहै छै चढ़बैओमे भगवानकेँ आ देखैओमे